हैल्लो हां जी हां जी हां जी आहो में डॉक्टर बोला नी तुस पेशेंट अच्छा अच्छा बोलो केह् प्रबल्म ऐ तुआनूं टिड्ढ पीड़ किन्ने दिन होई गे अच्छा अच्छा ते तुस पता केह् करेओ बडलै उट्ठना गरम पानी पीना पैह्लें ते गरम पानी पीना ते फिर तुसें में तुआनू पैरासिटामोल ते इक्क सिपला दोआई ऐ ओह् लिखी दिन्नी आं ते ओह् तुसें दौ टैम लैनी ठीक ऐ बडलै ते शामीं लैनी रुट्टी खाइयै ते फिर मतलब बाहरै दी फॉस्टफूड बाहर दी तली दियें चीज़ें दा कक्ख बी निं खाना ते फिर इक्क कम्म करो क्लीनिक च आओ ते उत्थै ना तुस टेस्ट कराओ टेस्ट आहो टेस्ट कराओ ते फिर ओह्दे बाद जेह्ड़ी थुआढ़ी रपोटां आह्ग ओह्दे मुताबक में थाह्नूं दोआइयां देनियां जे थुआढ़ी रपोटां आह्ग ओह्दे मताबक दोआइयां देनियां ते जेह्ड़ा में थाह्नूं आक्खेआ ना गरम पानी पियो ते ओह् करो